नमस्ते बोलिए नमस्ते बोलिए त्योहार यहाँ पर आषाढ़ी है दीपावली है होली है गुड़िया हैं ये सब त्योहार हैं आषाढ़ी आषाढ़ी कल है आषाढ़ी कल है अरे होली त्योहार दीपावली ये तो मेन है पाँची हम सब लोग मानित है आषाढ़ी आषाढ़ आषाढ़ी में है दीवाल में लकीर खींची जाती है और पूड़ी कचौड़ी और सब खाना की व्यवस्था की जात है उसी में जो है हम लोग मानते हैं तो हम मानते हैं और दीपावली है दीपावली में दीपावली ऐसे मनाई जाती है पह पहले तो खेत को जाते हैं खेत को जगाते हैं चारों कोनों में आग जलाते हैं कहते हैं राजा जागो जागो वह के बाद आते हैं दीपक जलाते हैं और तो अलाय बलाय हियाँ निकलती है तो जला के ले जाते हैं बाहर हुआँ फिर हुआँ जयकारा बालते हैं लौट के आते हैं फिर खाना ओना व्यवस्था होती है खाना ओना खाते हैं हाँ होली होली केर तो बताए रहेन ना होली में हियाँ यहे होत है और और दी दीपावली में होली के बाद बता पूछें बताई होली के बाद होली के बारे में है यहै यहै ना यहै जऊन बताए नहे कि खेत में आग जलाते हैं चारों कोनों में कहते हैं खेत राजा जागो जागो चारी कोन बरोबर उसके बाद घर आते हैं अलाय बलाय बाँधते हैं अलाय बलाय बाँधकर के जलाकर के बाहर गाँव के निकालते हैं वहाँ से आते हैं दीपावली होती है आषाढ़ी होती है होली होती है ये सब त्योहार दो तीन पर्व होते हैं मेन वाले बाँकी तो त्योहार तो हर महीने में होते हैं सब सारे हाँ हाँ यही यही चीज़ें सब होती हैं और और आप कहाँ से आई हैं अच्छा हाँ नमस्ते ठीक है हाँ हाँ ठीक है नमस्ते